हमारे यहाँ क्षेत्र में एक मरे बहुत बड़ा स्थान है जो कि गौरी शंकर के पास में गौरी शंकर में महाशंकर भोले का स्थान है और हम लोग छुट्टी में शंकर जी के भक्त हैं हम लोग छुट्टी में हमेशा वहाँ जाते हैं और दिन भर वहाँ रहते हैं वहाँ गाना बजाना होता है वहाँ भाव भजन होने के बाद जो है हमेशा वहाँ जब जब छुट्टी पड़ती है तब तब हम लोग जो है वहाँ जाते हैं अपने पूरे परिवार के साथ वहाँ पूजा पाठ भी होता है भगवान का रामायण अखंड रामायण भी होता है और इसके बाद तब वहाँ खा पी करके तब शाम को जो है तब अपने घर पर तब वहाँ से वापिस लौट करके तब आते हैं वहाँ बहुत बड़ा बहुत बड़ा जो है अस्थान है जिसके का जिसके वजह से जो है सारी जे सारी जनता जो है सब वहाँ ऊँ जाती है वहाँ उनका दर्शन कर पूजा करती है